हमरा घर मे मेहमान आबऽ बला छलखिन तऽ एक दिन पहिले कहि देबाक चाही कि हम अबै छी तऽ नहि कहलखिन कियाकि हमरा सभके एक दिन पहिने कहि दै छथिन तऽ समान एक दिन पहिले आनि लेलहुॅं बड़ी जेनाकि बड़िए बनबऽ के भेल तऽ काल्हि बनायब तऽ आइए छानि लै छी कियाकि बौआ सभ छोट छोट छै तंग करऽ लगै छै ओहि दुआरे तऽ पाहुन फोन फोन नहि केलखिन तऽ तहिया आबऽ कऽ रहनि ओहिए फोन कैलखिन तऽ केना हमसभ मने घर साफ करब कि दुर्गा पूजा चलै छै पाठ करब कि हुनका खाना देबनि सभकिछु भऽ जाइ छै बौआ सभके इसकुल भेजू तऽ हाँय हाँय पहिल बौआ सभके पहिले इसकुल भेजलहुॅं तकर बाद फेर पाहुन सङ्गे कखन बतियाब फेर खाना बनेलहुॅं पहिले नास्ता देलियै पूरी मटर पनीर के सब्जी खीर तकर बाद हुनका लए फेर खाना बनेबनि बड़ी भात चावल दालि सभकिछु बनबै छी तरुआ हमरा सभके मिथिलाञ्चल मे पाहुन के बहुत नीकसँ स्वागत कयल जाइत छनि कियाकि बहुत रङ्ग के चीज दै छियै कोनो पाहुन पहुँचै छथिन तऽ हुनका चाहै छियनि कि अपनासँ जादा हुनका खुआउ ओकात रहय कि नहि रहय लेकिन खूब समान खुअबै छथिन कि मने अथि करे तऽ हुनका बड़ी खुआ मने हमरा सभमे बड़ी अथि छै तिलकोर के तरुआ प्रसिद्ध छै तऽ ओ खेबे करथिन तऽ हमरा सभमे ई सभ मिथिलाञ्चल मे होइ छै से कोनो मेहमान पहुँचलथि तऽ पचपन छप्पन रङ्ग के सब्जिए खाली भेटल हुनका आगऽ मे आ ओ सभ खेलथि बहुत मने बड़ाइ करै छथिन मिथिलाञ्चल के बड़ाइ पाहुनो गेलै कतहु बड़ाइ केलथि तऽ फेर हुनकासँ बात कएलहुॅं कि बौआ केहन यऽ ठीक यऽ कि नहि यऽ कि आब सभ कहुँ हालचाल तऽ ओ बतेलथि अपना गाम के हालसमाचार सभकिछु बतेलथि हमर मम्मी ठीक यऽ कि नहि ठीक यऽ अहाँ सभ ठीक छी इएह सभ लोक पुछै छै आर कि पुछै छै मेहमान